धर्म जे नाले ते अॼु कल्ह ॾाढो अंधविश्वास हले पियो आहे जेको तेको माण्हू ॾिसु अंधविश्वास में पियो आहे घणेई मुसलमान चवनि था त असांजो अल्लाह वॾो आहे हिंदू चवनि था असांजो भॻवानु वॾो आहे सभु चवनि असांजो भॻवानु वॾो आहे असांजो भॻवानु जब की भॻवानु त हिकिड़ो ई आहे घणे ई माण्हू साधू बि बणिजी करे फिरनि पिया करमंडल खणी घुमनि पिया केरु ॾिसु त जटाऊं खणी करे मथे ते तिल्क लॻाए करे पाण खे बाबा भॻवानु सम्झी करे घुमनि पिया केरु ॾिसु त वॾा वॾा पंडित जेके आहिनि उहे बि पंहिंजे पाण खे भॻवानु सम्झी करे वेठा आहिनि जब की दुनिया में ऐं माण्हू बि उन्हनि खे घणो ई अंधश्रद्धा जे हिसाब सां घणो ई उन खे चढ़ावो पिया चढ़ाइनि मंदर में ॾिसु अॼु कल्ह जामु चढ़ावो पिया चढ़ाइनि सोनु पिया चढ़ाइनि इहो पैसा पिया चढ़ाइनि ऐं जब की उन्हनि ई पैसनि जो हू ऊ जेके आहिनि बाबा या पंडित उहो बि ग़लति इस्तेमालु करे रहिया आहिनि ग़लति जॻहियुनि ते उहो पैसा लॻाराइनि पंहिंजो पाण खे ग़लति जॻहियुनि ते वठी था वञनि ग़लति कमु था कनि इहो सभु अंधविश्वास ॾाढो आहे ऐं ॿियो अॼु कल्ह त कोई हाणे मोबाइल जो ज़मानो आहे त अॼु कल्ह लॻभॻि कोई बि अंधविश्वास हाणे आहे कोन छो त मोबाइल सभिनि खे सुजाॻु करे छॾियो अथईं इंटरनेट जो ज़मानो आहे इंटरनेट में माण्हू ॾिसी करे सभु सम्झी था वठनि पढ़ी था वठनि सभु ॼाणी था वठनि पर तॾहिं बि किथे किथे कोई अंधविश्वास आहे पहिरीं ज़माने में त जामु अंधविश्वास हूंदा हुआ जीअं ॿिली रस्तो कटे वई त माण्हू चवंदा न कंहिं खे छिक आई त चवंदा न हीउ अंधविश्वास आहे थोरी देर बि हाणे कुझु न कुझु थींदो न त अॼु बि माण्हू बुराईअ खां बचण लाइ लीमो मिर्चु घर में टंगींदा आहिनि या घर जे ॿाहिरि घणेई माण्हू इहो भूत वग़ैरह जो जेको आहे पुतलो या इहो मास्क चहिरो जेको आहे उहो टंगींदा आहिनि बुरियुनि बलाउनि खां बचण जे लाइ त अॼु बि घणेई अंधविश्वास आहिनि पर तंहिं हूंदे बि मोबाइल जे करे या दुनिया में वधीक पढ़ाई लिखियलु ऐं इन जे करे थोरा घणा हाणे घटिजी विया आहिनि